इसकुल सभामे हम भाग लेने छी जेकि नाटकमे लेने छी भाग कभी की कहै छै गीतमे लेने छी भाग तऽ नाटकमे भाग लेने छी नाटकमे हम बहुत तरहके नाटक कएने छी जेना तरहके भऽ गेल ई राजा अकबरके नाटक कएने छी जे राजा अकबर की कहै छै कोना सब चीज की करलक रहै मतलब अपन आओर ओकरबाद इसकुल मतलब गीत गएने छी तऽ इसकुलमे तऽ गीतमे गएने छी ई गीत गएने छी जे मैया कतए सुतल छी कोन सगन बनझारीमे हम छी दुखक पेटारीमे नऽ